हाँ जी बताइए अच्छा अच्छा हाँ बताता हूँ कल रात को क्या खाया था आपने

अच्छा अच्छा अच्छा बाहर गए थे कहीं अच्छा अच्छा फास्ट फूड खा लिया था और कहीं ट्रेवेल करा था कहीं ज्यादा लंबा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अभी क्या हो रहा है मतलब फीवर आ रहा है आपको है न अच्छा गोली तो नहीं खाई सुबह से कोई अच्छा अच्छा और लूज मोशन हो रहे क्या नहीं हो रहे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अ क्या होता है कभी कभी हम बाहर खाते हैं ना तो फूड पोइजनिंग हो जाता है है ना फ़ास्ट फ़ूड आपने खाया होगा तो कुछ खाने में आ गया होगा या पानी वानी कुछ अलग होगा तो उसकी वजह से हो गया होगा वो हाँ तो अभी क्या है मौसम भी चेंज हो रहा है है ना तो अभी ठंड का मौसम आ रहा है जैसे सब लोगों को क्या है फीवर और सर्दी खांसी भी होने लगा है

तो एक काम करिए आप अभी में अभी कहीं पर दिखाया नहीं है न आपने न गोली खाई है ठीक है आप एक काम करिए पेरासिटामॉल ले लीजिए है न और एक प्लस की गोली ले लीजिए आप हाँ और एक आता है वो ले लेना आप ठीक है उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा है न हाँ और शाम तक देखिए क्या ठीक है नही तो ज्यादा कुछ हुआ तो आप क्लिनिक आ जाना है ना हाँ हाँ और है न अभी कुछ बाहर का या फिर कुछ ज्यादा खाना मत आप बस वो दलिया या कुछ ऐसी चीजें हाँ ठीक है ओके ओके ओ ओके ओके ठीक